हैल्लो पर बूह्टा त्रीह् रपे केह्ड़े फुल्ल चाहिदे फुल्ल दा स्हाब ऐ गुलाब दे फुल्ल दा बूह्टा पञां रपे रेट चला दा गुट्टिये फुल्ल दा बूह्टा चाली रपे रेट चला दा गमला दे कन्नै साढे तिन सौ जी होर कोई सेवा चलो कोई निं मिल्ली जाग